गुण्डागर्दीके बारेमे जे छै ने ई तऽ सभसँ पहिला यए कि नशा नशामे लोक बहुत किछु कए दै छै नशा नहि मिलै छै जेनाकि अगर दारू पी लै छै कोइ नशामे दारूए पी लै छै या तऽ ओ कोनो गोली खा लै छै चीलम गाँजा पी लै छै तऽ हेवए ओहोसँ नहि पैसा नहि मिलै छै तऽ रस्ता पेरा चलै छै कोनो एहन आदमी देखै छै तऽ ओकर मोबाइल छीन लै छै चेन छीन लै छै घड़ी छीन लै छै दू थप्पड़ दैओ दै छै ओहोसँ नहि होइ छै तऽ अपना ओ घरेमे चलि जाइ छै घरोमे माय बाप भाय बहिन सभकेँ मारपीट करै छै किएक तऽ ओ नशा करने छै गुण्डागर्दी इएहसभ लए कऽ बढ़ै छै किएकि ओकरा ने गुण्डागर्दी नशा करलकै तऽ गुण्डागर्दी बढ़लै बढ़लै तऽ आओर ओकरामे रीजन होइ छै की हेवए जेनाकि आब गरीबोसँ आब जकरा नहि छै खायके उपाय तऽ ओ की करतै ओ तऽ छीन छोड़ करबे करतै किएक तऽ ओकरा नहि छै कोनो चीजके लिए आँय जा कऽ छीन लै छै ककरो मोबाइले छीन लै छै किएक ओकरा पास हालात खराब छै गरीबी छै खाना नहि छै ओकरा पास तऽ जा कऽ छीन लै छै मोबाइले छीन लै छै मारपीट कए लै छै रस्ता पेरा कहीँ पे भी रहै छै तऽ मारै पीटै छै ओहोसँ नहि होइ छै तऽ जेनाकि बेज बेरोजगार छै कामे धन्धा ओकरा नहि छै तऽ ओ की करतै मजबूरमे तऽ ओ करबे ने करतै मारपीट करतै छीन छोड़ करतै नशा करतै हिंसा करतै नशा इएहसभ होइ छै कि मानि कऽ चलू अहाँके ककरो कोइ गरीब छै ओकरा दू वक्तके ककरो एक वक्तके खाना नहि मिल रहल छै तऽ ओसभ उएहसभ बच्चा जे छै से रोडपर निकलै छै कोइ गाँजा पी लै छै गाँजा पी कऽ निकललै तऽ कोइ एहन आदमी देखलकै तऽ चलिते चलिते ककरो या तऽ साइकिले राखल छै कोनो कातमे कोइ अपना काम करि रहल छै खेतमे सड़कमे बगलमे तऽ ओ गेलै तऽ हेवए ओ ककरो साइकिले उठा लेलकै गेलै तऽ जे साइकिलके दाम छै पाँच हजार टाका तऽ ओ पाँचो सए टाकामे बेच देतै किएक तऽ ओकरा किछु तऽ लागै नहि छै ओकरा किछो नहि लागलै दोसरके सामान नुकसान भेलै नशा करलकै गुण्डागर्दी बढ़लै मारपीट करै छै तऽ एहिके लेल जे छै से ओकरापर दारूओ लोक पियै छै हेवए गाँजा पी लै छै चीलम पी लै छै छीन छोड़ करै छै मारपीट करै छै एतेक हिंसा लोककेँ नहि फैलाना चाही गरीबोकेँ जे छै से किछु मजबूरी छै एहिके लिए बेचारा अपन कोनो कोनो पेट पालयके लिए ओ किछु भी कए सकै छै ई नहि देखतै कि ओ हमर बाप छियै या भाय छियै या बहिन छियै या माय छियै ओकरा ओ चीजके नहि देखाए पड़ै छै साफ नहि देखाइए नहि पड़तै ओकरा ओ चीजके की हँ की करल जेतै के छियै हमर ओ ओकरा हिंसा करनाइ छै दारू पीनाइ छै नशा करनाइ छै तऽ ओकरा ओहिसँ कोन मतलब छै कि हमर परिवारके सदस्य छियै कि नहि छियै कि दोसर कोइ छियै गाम छियै परजाति छियै समाज छियै नहि ओकरा दङ्गा फसाद करनाइ छै पीनाइ छै उड़ानाइ छै गुण्डागर्दी करनाइ छै छीन छोड़ करनाइ छै तऽ जब ओ ओहनसभ आदमी अपना परिवारके जब ओ नहि सोचि सकै छै कि हँ हमरा घर परिवारमे पैसा नहि छै तऽ हम कोन हालातसँ हम जीबै दङ्गा फसाद नहि करबै छीन छोड़ नहि करबै मारपीट नहि करबै लेकिन नहि ओकरा ओहि चीज चाही तऽ चाही हर हालमे चाही ओकरा ओकरा हर हालमे चाही चाहे ओ जतयसँ लाबय ओ ककरो मो रातिकेँ रहै छै मोटरे खोलि लै छै कोइ साइकिले चोरा लै छै ककरो मोबाइले छीन लै छै ककरो घड़िए छीन लै छै तऽ ओसभ आदमीके कोनो अथी थोड़े छै नहि छै ओहि सभके दङ्गो फसाद कए सकै छै अपना घर जब अपन परिवारके ओ नहि भए सकै छै तऽ ओ दोसरके की हेतै ओ नहि भए सकै छै ओ एतेक होइ छै आदमी ओहनसभ कि गुण्डागर्दी मारपीट छीन छोड़ लूटपाट डकैते केना बनै छै हेवए जे छोटा मोटा पहिले करलकै गुण्डागर्दी करलकै ओकर बाद ओ डकैत बनि गेलै चोर बनि गेलै छोटा मोटा करलकै गाँव घरमे करलकै ओकर बाद ओ चोरी करए लागलै बड़का बड़का चोरी करिते करिते जे छै से ओ बनि गेलै डकैत डकैत बनि गेलै ओ नशा करिते करिते ओ दङ्गा फसाद करलकै मारपीट करलकै ओकरा ओ ओकरा ओ चीजके थोड़े पता छै कि हमरा जे छै से कोइ काल्हि पकड़िए लेतै या मारतै ओकरा नहि मारिके असर होइ छै नहि बातके असर होइ छै नहि ओकरा गाम समाजके नहि अपना रिश्तेदारमे देखतै कि हँ हमरा ऊपर जातिपर पड़तै कि समाजपर पड़तै कि हमरा घर परिवारपर पड़तै नहि ओकरा ओहि चीजकेँ नहि देखनाइ छै ओ चीज ओ देखबे नहि करतै अपना ओ ओकरा एक्के टा छै नशा करनाइ छै हमरा पीनाइ छै खयनाइ उड़यनाइ छै मारपीट करनाइ छै छीन छोड़ करनाइ छै ओ इएह करि सकै छै ओकरा आओर दोसर कोनो चीजे ओकरा नजर नहि अयतै अयबे नहि करतै नजर दोसर ओ साफे नहि अयतै ओकरा ओहिसँ कोन मतलब छै किएक तऽ ओ कहियो ओहन माहौलमे संस् माहौलमे बढ़िआँ माहौलमे रहबे नहि करलैए बढ़िआँ माहौलमे रहतै तब ने बढ़िआँ माहौल सिखतै ओ बढ़िआँ माहौलमे छेबे नहि करलै ओ